जय झूलेलाल जीअं त मूंखे पाणीअ में वञण खां ॾाढो डपु लॻंदो हुओ इन करे मां कॾहिं बि कंहिं बि रिसॉट में स्विमिंग पूल में वञण खां पसंदि कोन कंदी हुअसि पर हिकु दफ़े जॾहिं मां पंहिंजे कुटुंब परिवार सां आर्या रिसॉट नाशिक जे आर्या रिसॉट में वियसि त उते मूंखे मुंहिंजे भाउ स्विमिंग पूल में हलण लाइ ज़ोरु भरियो उनजे ज़ोरु भरण जे करे मां स्विमिंग पूल में वियसि पर पाणीअ मां डपु लॻण जे करे मां तरी कोन सघियसि तॾहिं उते मुंहिंजे भाउ मूंखे तरणु सेखारियो तॾहिं खां वठी मूंखे स्विमिंग पूल में वञणु ॾाढो वणंदो आहे ऐं ॾाढो मज़ो ईंदो आहे मां कोन सोचियो हुओ की जेको मां ॾिसंदे बि ॾकंदी हुअसि उते वञण खां पोइ मां ॾाढो मज़ो कयो ऐं उन मज़े खां पोइ अॼु मुंहिंजो पाणीअ में वञण खां डपु निकिरी वियो आहे जय झूलेलाल